असांजे मध्य मध्य प्रदेश में ख़ूबु साधन आहिनि मनोरंजन जा जीअं कि असांजो खजुराहो पुराणी कृत कला हुते ॾाढी बेहतर आहे गुफाऊं बि आहिनि ऐं उन कलफ मोतियुनि मां असांखे पूरी जीवनी जो इहे सभु पतो लॻाए सघूं था की असांजी जीवनी शुरूअ खां वठी करे वॾे ताईं कीअं थी कीअं रहे थी हुन जी हिकु चित्र कला में असांखे पूरी पूरी जानकारी मिले थी उन खां पोइ असां जीअं इंदौर में ख़ूबु साधन आहिनि घुमण जा वॉटर पार्क आहिनि वॾा वॾा सुठा मंदर आहिनि सुठियूं हॉस्पिटलियूं आहिनि जंहिंमें असांखे हर सभु कुझु सुविधाऊं ॾिसण में ईंदियूं आहिनि उन खां पोइ वॉटर पार्क आहे उन में असांजो पूरो पूरो मनोरंजन थींदो आहे घुमण में उन खां पोइ असां इहो जबलपुर सिटी आहे जंहिंमें भेढ़ाघाट आहे धुआंधार आहे ॾिसण में असांखे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे फैमिली सहित असां वञी करे ॾाढो मनोरंजन कंदा आहियूं उन खां पोइ पथर जूं तसवीरूं हुते मिलंदियूं ठहियलु उन खां पोइ पथरनि में पंहिंजा असां परिवार जा नाला लिखाए करे सुठी चित्र कला सां उहे लिखी करे ॾींदा आहिनि जेंखे असां पूरे घर में हुन खे सजाए करे दीवालुन ते लॻाए करे आनंदु वठंदा आ्यूंहि कि पूरे परिवार जा नाला असांजो हुन में पथर में लिखी करे ॾींदा आहिनि जेके असां पाण उते लॻाईंदा आहियूं पंहिंजे परिवार में घर में सुठो लॻंदो आहे हर हिक जो नालो पंहिंजा ॿार नंढा वॾा सभु सुठी सुठियूं ॻाल्हियूं सो सोचींदा आहिनि की भई ॾाढो सुठो आहे उन खां पोइ